हमको फस हम फसल गेहूँ जनवरी में दिसंबर में उगाते हैं और धान की फसल हम जून जुलाई में उगाते हैं जून में धान की फसल उगाते हैं और कीटनाशक अगर कीटनाशक हमने डाले पानी बंदियों पानी खेत में है तो कीटनाशक पौधों को खराब नहीं करता बहुत अच्छा कीट कीड़ों को मारता है पौधों को खराब नहीं करता कीटनाशक फ़ायदेमंद भी होता है कीड़े लगने से बचाता है कीड़े नहीं होने देता कीटनाशक वो उन फसलों को नष्ट नहीं करता पानी रहना चहिए बं खेतों में थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पानी रहता है तो खेत में दानों को नुकसान नहीं पहुंचाता कीटनाशक अपन डालते हैं कि कीड़े मरे अपने पौधे अच्छे पनपे अपना खेत अच्छा पनपे अपना खेत अच्छा फसल उगाए घर के अपन कीटनाशक डालते हैं और डाला जाता है फसल के लिए ही कीड़े मारने के लिए कीटनाशक डाला जाता है अपन वो कीटनाशक से फायदे भी हैं नुकसान नहीं है उसमें ये है कि ध्यान देना पड़ता है पूरी चीज़ कीटनाशक का खराब ना होए खेत इसलिए उसको ध्यान से हं डालते हैं